یوگا میرے خیال میں مختلف عمروں کے لیے مختلف کسرتیں موجود ہیں اس پر جو وہ کام کر رہے ہیں یوگا گرو وہ بتاتے ہیں کہ ہر عمر کے لیے ایک الگ یوگا کسرت موجود ہے کچھ ایسے یوگا ہیں جو کہ بچے کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہے کہ بچے اور بڑے دو دو افراد بھی کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ صرف بڑے عمر کے لوگ کرتے ہیں جو اپنے بڑھاپے میں ہیں بڑھاپے کے عمر کے لوگوں کے لیے الگ سے یوگا ہیں تاکہ وہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہوں اور پیش منظر لوگوں کے لیے یہ ایسا فائدہ پہنچا سکتا ہے کہ جیسے کہ اچھی طرح سے صحت مند ہو جانا اور اچھی طرح سے کسرت کرنے میں کسرت سے جو جو آپ کو فائدہ دیتے ہیں جسمانی طور پر قوت پہنچتی ہے اور کسرت کے ذریعہ آپ کو توانائی محسوس ہوتی ہے اور اپنے آپ کو آپ ایک دم اچھا محسوس کر سکتے ہیں اور اس کے فائدے تو بہت ہیں پر چند فائدے یہ ہیں کہ آپ آپ اپنے آپ کو صحت مند رکھتے ہیں آپ اپنے آپ کو وہ زیادہ تیل کے چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں جو آپ کی جسم کو نقصان دہ ہیں اور جو کھانے آپ کو پسندیدہ ہیں اس میں اگر کہ نقصانات ہوں تو وہ آپ اس کھانے کو چھوڑتے ہیں اور اس کے یہ یہ فائدے ہیں کہ آپ صحت مند ہونے کی جانب زیادہ توجہ دیتے ہیں